ओइ राहुल नोंसोरनि रेस्टुरेन्तनियाव दहाय आङो चावमिन मोनसे मम' मोनसे अर्दार हरदोंमोन बेनि रिसिप्तिखौ बानायनानै दाउनलद खालामनानै लाबोफा जाहाथे आङो खिन्थानो हानाय बायदि